बिजनेस शुरु करने से पहले ग्रामीण लोगों को सबसे बड़ा चुनौती का सामना जो करना पड़ता है वो पैसों का करना पड़ता है जो पैसे की वजह से बहुत सारे ग्रामीण लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं गाँव में वही सबसे बड़ा कारण होता है और दूसरा कारण यह भी होता है कि कभी कभी बहुत सारे लोग है जिसको पैसा होते हुए भी वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं जैसे कि उनको जैसे दुकान का प्रोब्लम जगह का प्रोब्लम उनको अच्छा मार्केट नहीं मिलता है बिजनेस करने के लिए तो बहुत सारे लोग थक हार के अपने घर पे ही बिजनेस कर लेते हैं उनके कारण उनका बिजनेस कभी कभी सक्सेस भी नहीं हो पाता है तो इन इन सब के लिए बहुत सारे गाँव में ये भी प्रोब्लम का सामना होता है कि जैसे वो लोग मार्केट से पैसा लेके ब्याज पे इंटरेस्ट पे बिजनेस शुरु करते हैं और उनका बिजनेस कभी कभी सक्सेस भी हो जाता है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका बिजनेस सक्सेस नहीं होता है इन सबके का यही सब कारण हैं कि बिजनेस शुरु करने में ग्रामीण लोगों को यही सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता हैं और और बिजनेस को सहारा देने के लिए सरकार को ग्रामीण भारत में बेरोजगार को सहारा देने के लिए जो कि लोन का लोन देना चाहिए प्लस जैसे बिजनेस हुआ मुर्गी फार्म हुआ पौल्टी फार्म हुआ दूध डेयरी हुआ ये सब में लोन प्रोभाइड करना चाहिए यही सब सहारा है और बहुत सारा बहुत सारे तकनीकी भी है ग्रामीण भारत में बिजनेस को सहारा देने के लिए जिससे ग्रामीण को लोगों को चुनौतियों का समाना नहीं करना पड़ेगा